ہیلو جی آپ پارلر سے بات کر رہے ہیں مجھے میک اپ کرانا تھا کری کراوت میک اپ جی تھریڈنگ کرانی تھی اور فیشیل فیشیل کرانا تھا آکسیجن فیشیل ریٹ بتا دیجیے اور

اور تھریڈنگ

کتنا ٹائم لگے گا کتنا بجے ٹھیک ہے اور پیسے بتا دیجیے زیادہ نہیں ہوگا تھوڑا ڈسکاونٹ دے دیجیے ہوگا کتنا ٹھیک ہے پھر میں آ جاؤں گی کل آ جاؤں گی ٹھیک ہے تھینک یو